अच्छा ह हाँ हमें दवा लेना है बुखार है दो चार दस दिन से तबियत नहीं सही है और पेट में दर्द है तबियत बहुत ज़्यादा खराब है दवा ले गए थे एक एक जगह से आराम नहीं हुआ आपके पास दवा है यह कितने दिन के दवा दे रही हैं

और पेट भी पेट भी दर्द हो रहा है

उसका भी दवा दे दीजिए आपके पास है ग्लूकोज ठीक है तब कितने दिन के बाद हम आएँगे

और जाँच उँच तो नहीं कराना होगा हमारे पेट का छे हम दवा लिए थे ना आराम नहीं हुआ इसीलिए पूछ रहे हैं जाँच वाँच तो नहीं लगेगा हाँ और इस पेट वाला ज्यादा समस्या है ना और बुखार के दवा जरूर दे दीजिएगा हाँ हाथ पैर में दर्द ज्यादा रहता है हाँ हिसाब से चलिए ठीक है तीन चार दिन के बाद फिर आएँगे

और पानी वाला ग्लूकोज चढ़ाइएगा और उसके साथ भी ताकत वाला भी चलिए ठीक है नमस्ते